पी एम पोशन स्कीम म्हळ्यार ती मीड डे मील स्कीम चोडशे आमी धाकटेपणी आसता न्ह तेन्ना गोवमेंट स्कूल आनी ती गोवर्मेंट एडीड स्कूल आसताय तेमकां लायक एक गरम कितें खावपाक करून हाडाली लायक आमकां भाजी हाडटाली मागीर फोवय एसो हाडटाली ते जायते खावपाक दिता आसा भुरग्यांक तें फ्री ऑफ कॉस्ट आसता तितून पयशे कांय घेयनाय ती ती स्कीम लायक जायत्या भुरग्यांक बऱ्या पोडल्याो कित्याक अद्या भुरग्यांक पयशे आसनाले अदी भुरगीं तोंडाकू सोयतालीं आतां भुरग्यांक तेश कोन खावपाक दिताय सो तें बऱ्या पडटा तेंमकां मागीर हें दिसना की आपणक कांय खावपा ना हें ना तेमकां आतां खावपाक दिताय भुरग्यांक बरो पडटा तें सगलें आनी तेम खावपा बर आसो तो देखून ती मीड डे मील स्कीम आहा ती हाडली ती ती सामक भुरग्यांक चड बरी पळो आसा बरो कित्या तेमकां खावपा मेळटा कित्या आनी ते इसकलां आसता तेमक टायम मेळना खावपाक आनी रिसेस म्हणटा तेतून टायम आसा तेम खावपाक देखून तेमक तेतून खावपा दिताय ती बरी स्कीम आसा